दिक्खो जी एह् जेह्ड़ा नार्थ इंडिया एह् एह्दा केह्ड़ा खाना केह्ड़े खानै गी एह् जेह्ड़ा पसंद करदे न दिक्खो जी जि'यां एह् होइया जि'यां एह् होइया मास जेह्ड़ा होइया कि भई जेह्दे ई अंडे बगैरा होई गे जेह्दे ई जेह्ड़ा ता जिनेंगी एह् बड़े पसंद करदे न एह् नार्थ इंडिया आह्ले ते होर जेह्ड़ा एह् साऊथ इंडिया आह्ले होइये ते एह् हून होइया जि'यां साढ़ियां सब्जियां ते बगैरा बगैरा हैन तां इ'नेंगी एह् बड़ा एह् करदे न जेह्ड़ा बड़ा पसंद करदे न जि'यां साढ़े एह् सब्जी होई जि'यां साढ़िया फल्लिया होई गेइयां होर जियां साढ़े कद्दू होई गेआ ते एह् जेह्ड़ी साढ़ी एह् ता भिंड्डियां होइयां जेह्ड़ा साढ़ा साढ़ा एह् भट्ठे होई गे नै जेह्ड़ी साढ़ा गोभी होइया इं'या सैल्ली सब्जियें गी जेह्ड़ा अस तां साऊथ इंडिया आह्ले न ते एह् जेह्ड़ा तां इ'नेंगी बड़ा ओह् पसंद करदे नै ते जेह्ड़ा बड़े अच्छे कन्नै खुश होइयै भाई अज्ज सैल्ली सब्जी बनी दी ऐ साग होइया जि'यां सरेआं दा साग जेह्ड़ा तां एह् बड़ा एह् पसंद करदे न एह् जेह्ड़ियां सैल्लियां सब्जियां न ते एह् जेह्ड़ा साऊथ इंडिया आह्ले जेह्ड़ा तां बड़ा इ'नेंगी पसंद करदे न इ'नेंगी एह् बड़ी पसंद होंदा ऐ एह् चीज़ां जेह्ड़ियां एह् मैगी ते जेह्ड़ा तां इसी बी साूथ इंडिया आह्ले बड़ा पसंद करदे न ते जेह्ड़े एह् होंदे नार्थ इंडिया आह्ले एह् मास अंडे बगैरा बगैरा तां इ'नेंगी एह् बड़ा पसंद करदे न